कोंकणी म्हजी आवयभास आनी ती उलोवपाक म्हाका अभिमान दिसता ती फकत भास न्हय तर म्हज्या संस्कृतायेचो आनी अस्मितायेचोय एक भाग कोंकणी शिकप म्हजे खातीर एक सामको सैमीक प्रवास जाला आनी भाशेचो म्हजो अणभव खूब अर्थपूर्ण जाला कोंकणी कशी शिकली मुखेलपणान घरांत शिकली आवय बापूय आजो आजी आमच्या दिसपट्ट्या संवादांत सदांच कोंकणी उलयताले भुरगेपणांत हांवें तें आयकून आनी उतरां परत परत सांगून सैमीक रितीन उखलून घेतिल्लें उपरांत शाळेंत कोंकणी कविता कथा आनी केन्ना केन्ना पाठ्यपुस्तकां वरवीं लेगीत शिकलें टीवीचेर थळावी नाटकां गितां कोंकणी कार्यावळी पळोवनय भास बरी समजूंक मेळ्ळी कोंकणीचो म्हजो अणभव खूब सकारात्मक जाला ती एक गोड आनी अभिव्यक्तशील भास आनी ती म्हाका म्हज्या मुळा कडेन जोडटा कोंकणी उलयतना म्हज्या कुटुंबाच्या परंपरेक उत्सवांक थळाव्या संस्कृतायेक चड लागींचें दिसता कोंकणींतल्यान उलयतना लोकांक रोखडेंच इश्टागत आनी जोडणी दिसता कारण ती तांची काळजाची भास अशेंय हांवें लक्षांत घेतलां तेच बरोबर जायते तरणाटे इंग्लीश वा हिंदी उलोवपाक पसंत करतात हें म्हाका दिसता कोंकणी भास म्हत्वाची कारण तीं आमचो इतिहास गितां कथा लोक परंपरा सांबाळटा निमाणें सांगपाचें जाल्यार कोंकणी शिकप म्हजे खातीर एक सैमीक आनी आनंददायक प्रवास जाला तातूंतल्यान म्हाका अभिमान संस्कृतीक संबंद आनी आपलेपणाची भावना मेळटा भाशेचो म्हजो अणभव मोगान कुटुंबीक बंधनान आनी सांस्कृतीक अभिमानान भरिल्लो आसा कोंकणी उलयत रावप आनी फुडले पिळगेक पावोवप ही आमची जापसालदारकी अशें म्हाका दिसता